जय झूलेलाल असांजी सिंधी भाषा एॾी पुराणी ऐं एॾी सुठी भाषा आहे ऐं प्राचीन ज़माने खां असांजी हीअ भाषा ॻाल्हाई वेंदी आहे एॾी मिठी भाषा मां अॼु ताईं एॾियूं भाषाऊं ॿुधियूं आहिनि माण्हूनि जे मुंह मां ॻाल्हाइयूं बि आहिनि पाण बि पर जेकी असांजी सिंधी भाषा आहे अहिड़ी मिठी भाषा मां न कॾहिं ॻाल्हाई आहे न ॿुधी आहे अॼुकल्ह मां ॾिसा थी पंहिंजे चौतरफ़ समाज में असांजा जेके ॿार नौजवान अलाए छो इन सिंधी भाषा खां थोरो पुठी ॾियणु चालू कई अथऊं हिंदी या ॿी काई भाषा में ॻाल्हाइणु वधीक पसंदि कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जे घर में उन्हनि जा माउ पीउ बि इन ॻाल्हि खे ई वधाउ ॾींदा आहिनि कि हूअ सिंधी न ॻाल्हाइन मुंहिंजो इहो चवणु आहे की असांखे इन पंहिंजी भाषा जेकी असांजी मातृभाषा आहे इनखे वधाइणु खपे असां पंहिंजे ॿारनि सां ॻाल्हाईंदासी उन्हनि खे सेखारींदासी तीअंई असांजी हीअ भाषा अॻियां बि जेकी ॿीं जनरेशन ईंदी उनताईं ऐं आदि जुगादि ताईं हलंदी रहंदी ऐं वधंदी रहंदी ऐं एॾी सवली भाषा आहे कोई अगरि सिखणु चाहे मुंहिंजे हिसाब सां त ॾाढी सवले नमूने कोई बि सिखी सघंदो आहे एॾी सवली भाषा आहे अॼुकल्ह असांजे ॿारनि खे सिंधीअ में ॻाल्हाइणु ॾाढो ज़रूरी आहे इहो ई मुंहिंजो चवणु आहे